हम सबसँ पहिने मोबाइल ऑनलाइन खरीदले रहलियै जे कि मोबाइल अभी तक बहुत अच्छासँ काम करै छै अभीतक ओकर बैटरीमे या डिस्प्लेमे कोइ भी प्रॉब्लम नहि भेल छै दू तीन साल हो गेलै मोबाइलके लेकिन कॉल उल करेमे भी कोइ भी दिक्कत नहि भइ छै